ग्रामीण खेत्रनि में जो महिलाऊं आहिनि हुननि जो जो शारीरिक शोषण थींदो आहे मानसिक शोषण थींदो आहे हुननि जे बारे में न्यूज़ मीडिया खे जो बि हुन सां गॾु ग़लति थींदो आहे हुनजी कवरेज खे ज़रूरु और ज़रूरु एक्सप्रैस करणु खपे उन्हनि जी न्यूज़ खे हाइलाइट करणु खपे ताकी राज्य सरकारि जो ध्यानु पंहिंजि गांवनि जे गांव वासी ते वणणु खपे और हुननि सां गॾु जो बि ग़लति थींदो आहे या ॿारनि जे सां गॾु कोई शारीरिक शोषण थींदो आहे हुननि मुद्दनि खे जो आहे मीडिया खे ज़रूरु हाइलाइट करणु खपे हुन सां गॾु हुननि जी प्रॉब्लम राज्य सरकारि ताईं पहुचंदी और हुननि सां गॾु इहे सभु घणेई घटि थिअण जी उमीद आहे